टैक्नोलॉजी शिक्षा जगत में सिज जे उजारे वांग़ुरु आहे टैक्नोलॉजी सां पढ़ाई अॼुकल्ह ॾाढी आसान थी वई आहे पहिरीं माण्हुनि खे स्कूल में जेको बि सेखारियो या पढ़ायो वेंदो हुओ उहो ई सिखी सघी सघंदा हुआ पर हाणे यूट्यूब या मोबाइल जो ॿियो बि एजुकेशनल ऐप जे ज़रिए ॿार पढ़ी था सघनि ऐं जेके माइयूं आहिनि जेके शादी खां पोइ बि पढ़ण तियूं चाहिनि उन्हनि लाइ बि इयो सब आसान थी रहियो आहे छाकाणि त उहे बि हाण कंप्यूटर या यूट्यूब मोबाइल ऐप जे ज़रिए पढ़ी थियूं सघनि अॼुकल्ह स्कूल जी किताबूं बि ई पुस्तक वांगुरु फोन में ई मिली वेंदियूं आहिनि कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम कोचिंग वॾियूं वॾियूं पढ़ायूं सभु अॼुकल्ह फोन ते आसानी सां थी थियूं सघनि